اگرچہ میں براہِ راست کسی علاقے میں موجود نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ٹریول کمپنیوں اور ٹریول ایجنٹس کے بارے میں میں عمومی بات فراہم کر سکتا ہوں جو عموماً لوگوں کو ٹریول پلاننگ اور دیگر سفری امور میں مدد فراہم کرتے ہیں ٹریول کمپنیوں اور ایجنٹس کا کردار ٹریول کمپنیاں اور ٹریول ایجنٹس کا کام لوگوں کو سفری منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے جس میں ٹرانسپوٹ رہائش اور سیاحتی مقامات کی معلومات شامل ہوتی ہے یہ کمپنیاں اور ایجنٹس اپنے گاہکوں کی ضروریات اور بجٹ کے مطابق بہترین سفری منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ اکثر ہوائی جہاز کے ٹکٹ ہال ہوٹل کی بکنگ اور سفری انشورنس جیسی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں مقامی ٹریول کمپنیوں کی خصوصیات مقامی ٹریول کمپنیاں اور ایجنٹس عموماً اپنے علاقے کے لوگوں کی مخصوص ضروریات کو سمجھتے ہیں اور ان کی بنیاد پر خدمات فراہم کرتے ہیں مثلاً اگر آپ کا علاقہ کسی خاص مذہبی یا تاریخی مقام کے قریب ہے تو یہ کمپنیاں وہاں جانے والے زائرین کے لیے خصوصی پیکیج فراہم کر سکتی ہے اسی طرح اگر آپ کسی غیر ملکی ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایجنٹس آپ کو ویزا حاصل کرنے فلائٹ بکنگ اور سفر کے دوران درپیش مشکلات کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں خدمات کا معیار ٹریول کمپنیوں اور ایجنٹس کی خدمات کا معیار بہت اہم ہوتا ہے اچھی ٹریول کمپنیاں ہمیشہ اپنے گاہکوں کے ساتھ شفافیت سے کام کرتی ہے اور انہیں سفر کے دوران کسی بھی قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے ضروری معلومات فراہم کرتی ہے یہ کمپنی عموماً تجربہ کار اور تربیت یافتہ عملہ رکھتی ہے جو گاہکوں کو بہترین سفری تجربہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے مقامی ٹریول ایجنٹس کی مقبولیت مقامی ٹریول ایجنٹس عموماً اس وجہ سے مقبول ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو ذاتی توجہ دیتے ہیں یہ ایجنٹس عام طور پر اپنے علاقوں کی لوگوں کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی سفری ضروریات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مقامی ایجنٹس کے ذریعے کی جانے والی بکنگز میں اکثر گاہکوں کو قیمتوں میں رعایت یا دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں آن لائن ٹریول کمپنیاں آج کل آن لائن ٹریول کمپنیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے جہاں لوگ گھر بیٹھے اپنے سفری منصوبہ بندی کر سکتے ہیں یہ کمپنیاں مختلف سفری پیکج ہوٹل بکنگس اور ٹرینسپوٹ کے آپشنس فراہم کرتی ہیں تاہم مقامی ایجنٹس کے مقابلے میں ان میں ذاتی توجہ کی کمی ہوتی ہے اب نتیجہ کیا ہے وہ دیکھ لیں ٹریول کمپنیاں اور ایجنٹس سفر کی منصوبہ بندی کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ اپنے علاقے میں کسی ٹریول ایجنٹ یا کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ ان کی سابقہ گاہکوں سے رائے لیں یا ان کی فراہم کردہ خدمات کا تفصیل سے جائزہ لیں تاکہ آپ کو بہترین سفری تجربہ حاصل ہو